पानि अच्छा होइ छै पवित्र होइ छै ओइमे नहायल जाइ छै नहाय सोनाय के रहय छै बतेनाइ अच्छा बात भेलय तैरनाइ सीखनाइ चाही पानि कखन केहन रहतय नहि रहतय तैर कऽ ई पारसँ ओइ पार लोक जकरा तैरय आबय छै होइ जाइ छै तैर कऽ निकलि जेतय पानिके तैरनाइ अच्छा लगय छै पानिमे तैरनाइ नहेनाय अच्छा लगय छै पानि ठण्डा रहय छै पानि अच्छा स्व स्वस्थ रहय छै पानि सब शरीर